مجموعی صحت اور تندرستی کے لیے تیراکی کے بے شمار فوائد ہیں تیراکی میں ہمارے عُزل جسم کے تمام عُزلات استعمال ہوتے ہیں جس کی وجہ سے بدن میں تھکان پیدا ہوتی ہے اور جسم کی حرارت باہر نکلتی ہے جس کی وجہ سے ہمارا جسم تندرست رہتا ہے چونکہ ہم پانی کے اندر سانس نہیں لے سکتے اس لیے ہمیں سانس روک کر کے تیراکی کرنا پڑتی ہے اور ہمارے جسم کے تمام عُزلات استعمال ہوتے ہیں جس جیسے جیسے ہم تیراکی پر قدرت پانے لگتے ہیں اسی طرح ہمیں اپنی سانس پر کنٹرول بھی ہونے لگتا ہے جس اسی لیے تیراکی مجوعی صحت اور تنندرستی کے ساتھ ساتھ سانس کو کنٹرول کرنے میں بھی فائدہ مند ثابت ہوتا ہے